नेट से इन्टरनेट से आदमी को सुविधा मिला है बहुत और इसमें गेम का भी ज्यादा फायदा होता है और बच्चे लोग जो होते हैं अभी मतलब बच्चे लोग ज़्यादा गेम का यूज करते हैं और घर में भी मम्मी पापा का जो काम जो होता है वो काम करने के लिए बोलते हैं लेकिन वो बच्चा गेम में व्यस्त ज़्यादा रहता है और नेट से सुविधा भी बहुत मिला है

जैसे कोई फिलम देख रहा है गाना सुन रहा है तो इंटरनेट नेट का यूज होता है और इससे आदमी को बहुत आसानी मतलब सुविधा बहुत बढ़ बढ़ गया है लेकिन समय समय समय पर उपयोग करना चाहिए ज़्यादा भी ज़्यादा भी गेम नहीं खेलना चाहिए और माता पिता को बच्चों को समझाना चाहिए

ज़्यादा गेम खेलना नहीं चाहिए क्योंकि ज़्यादा गेम खेलने से ज़्यादा गेम खेलने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो बच्चा अगर पढ़ाई का समय हो गया तो उस समय अगर गेम खेल रहा है तो उसका पढ़ाई तो नुकसान जाएगा और वो समय से मतलब पढ़ नहीं पाएगा इसलिए ज़्यादा गेम नहीं खेलना चाहिए और पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए समय समय पर और नेट का जो यूज जो है अब जैसे कोई पिक्चर देखने का मन है तो तो नेट नेट का खर्च तो होवे करेगा लेकिन पहले जो अपना काम है पहले जो अपना काम है वो करना है अब दुकान जाना है सामान वहाँ दुकान से समान लाना है तो पहले जो मैं अपना जो काम है वो करना चाहिए घर में जो मतलब कोई अगर कोई सामान लाना है तो मोबाइल छोड़ करके पहले समान को लाना है लेकिन बच्चे जो है वो बात नहीं मानते है वो ज़्यादातर अपने मोबाइल में लगे रहते हैं इसलिए ज़्यादा मोबाइल नहीं देखना चाहिए और नेट से लेकिन नेट से तो बहुत सुविधा मिला है अगर कोई काम मरजेंसी हो गया तो अगर बात करना है तो तुरंत अपना मोबाइल लगाएं और जो कोई बात कहना है तुरंत अपना मोबाइल से अपना फोन करके और अपना बता दिए अब तो इतना मतलब नेट का सुविधा बढ़ गया नेट का सुविधा है कि पैसा अगर भेजना है तो फोन पर भी पैसा फोन पर चला कर भेज देता है इससे नेट से बहुत सुवधा बढ़ा है जो काम जल्दी करना है नहीं अगर पैसा अगर जल्दी किसी को भेजना है को जल्दी भेजना है तो जल्दी अपना फोनपे तुरंत अपना लगा दिया पैसा चला गया इससे सुविधा बहुत मतलब मतलब बहूत बढ़ गया आसानी हो गया और मोबाइल को ज़्यादा जैसे बार बार चार्ज में नहीं लगाना चाहिए अगर मोबाइल फुल चार्ज हो गया अगर मोबाइल फुल चार्ज हो गया उसको समय से निकाल लेना चाहिए क्योंकि ज़्यादा देर मोबाइल मोबाइल ज्यादा देर चार्ज में लगने से उसमें बैटरी का भी नुकसान हो सकता है अब मोबाइल चार्ज हो गया और उसी में मोबाइल लगा रहा मतलब लगा रहता है तो इससे मतलब नुकसान होता है इसलिए मोबाइल चार्ज हो गया तो अपना समय से मोबाइल को निकाल लेना चाहिए